ماہی گیری کے دوران ہم لوگ سب سے پہلے اپنے آپ کو دوست جتنے بھی ساتھی ہمارے ماہی گیری کرنے والے سب کو تیار کرتا ہوں روز تیاری تیاری کرنے کے بعد ہم لوگ پہلے سب سے پہلے ان کا ایک اپنا ڈریش ہوتا ہے وہ ڈریس پہنتا ہوں اس کے بعد ہم لوگ بنسی یوز بنسی لیتا ہوں اس کے بعد جال لیتا ہوں جال کو صحیح کرتا ہوں اس کے بعد ہم لوگ نکلتا ہوں ہم لوگ نکلتے یہاں سے چار کلو میٹر دور جاتا ہوں سترس سترس یا چھٹکی کوریا چھٹکی کوریا یا بڑکی کوریا اس میں جاتا ہوں اس کے بعد ہم لوگ ہم لوگ جانے کے بعد وہاں پہ سب سے پہلے وہاں پہ جانے کے بعد پہلے اپنا اپنے اندر مشورہ لیتا ہوں اس کے بعد ہم لوگ پانی کے اندر گھس جاتا ہوں اس کے بعد ہم لوگ جال پہلے بنسی لگاتا ہوں بنسی لگانے کے بعد ہم لوگ چیک کرتا ہوں مچھلی ماہی گیری وہ ہوگا یا نہیں اس کے بعد ہم لوگ جال لگاتا ہوں جال لگانے کے بعد جال لگانے کے بعد ہم لوگوں کو پتا چلتا ہے اس کے بعد ہم لوگ سبھی ساتھی اندر پانی کے اندر دھیرے دھیرے جانے لگتے ہیں اور جال کو بڑھانے لگتا ہوں جال لمبا سا لگا دیتا ہوں اس کے بعد وہاں پیچھے بنسی لگا ہوا رہتا ہے اور بنسی لگانے کے بعد ہم لوگ اور ہم لوگ بنسی لگانے کے بعد ہم لوگ اس پہ لگ بھگ چھ سے سات گھنٹے وقت دیتا ہوں وقت دینے کے بعد ہم لوگ کو وہ مچھلی پراپت ہوتی ہے ہم لوگ لمبا وقت اس پہ دیتا ہوں اس لیے کہ وہاں جانے کے بعد ہم لوگوں کو مچھلی پھر آنے جال میں آنے میں آنے میں بھی ٹائم لگتی ہے لمبا سا لگ بھگ چھ سات گھنٹے ہم لوگ دیتا ہوں سبھی ساتھی اس پہ دینا پڑتا ہے اس کے بعد وقت دینے پہ دینے کے بعد ہم لوگوں کو ملتی ہے اگر وقت نہیں دیا جائے تو ہم لوگوں کو نہیں ملے گی تو وقت لگ بھگ چھ سے سات گھنٹے ہم لوگ دے دیتا ہوں اس پہ اور کبھی کبھی تو آٹھ سے دس گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں اسی لیے کہ وہ زیادہ نہیں آتے اس کے بعد ہم آٹھ دس گھنٹے لگانا پڑتا ہے اس کے بعد ہم لوگ لگا لیتے ہیں آٹھ دس گھنٹے لگانے کے بعد ہم لوگوں کو پراپت ہوتی ہے اسی طرح ماہی گیری ہوتی ہے